मैंने हाल ही में एमेजॉन इस्टोर से एक इ बुक खरीदी मैं फिजिकल तरीके से बुक पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ पर मैंने पहली बार इ बुक खरीदी और मेरा इसको पढ़ने का एक्सपीरियंस खराब रहा क्योंकि इस मुझे निरंतर मुझे इस पढ़ने के लिए इस्क्रीन देखनी पड़ी जिसके कारण कुछ दिनों में मुझे अपनी आंखें मुरझाने लगी मेरे सर में दर्द होने लगा और मुझे इतनी रुचि नहीं आ रही थी जितनी रुचि में किताब पढ़कर मुझे आती है फिजिकल रूप से किताब पढ़ने में हम जब पन्नों को पलटते हैं हमें मजा आता है हमें अच्छा लगता है और हम कहानी पढ़ते पढ़ते उसका चित्रण अपने मन में कर पाते हैं लेकिन इ बुक में मेरा ध्यान इस्क्रीन पर होने के कारण मैं ये सब नहीं कर पा रही थी इसलिए मैंने थोड़ा पढ़कर और फिर इस बुक को पढ़ना बंद कर दिया और मैंने सोचा कि मैं इसी बुक की एक फिजिकल कॉपी बुलवाकर पढ़ूंगी